मधुमक्खी पालन हमरा सभके लेल बिहारमे ग्रामीण क्षेत्रके लेल बहुत ही बढ़िआँ अछि आओर मधुमक्खी पालनके लेल जे छै सभसँ ओकर जगह चाही स्पेस चाही ओइके लेल सरकार बहुत सारा प्रोत्साहन दैयो रहल छथि आओर एहि व्यवसायके लेल सरकार बहुत सारा एहन काज कए रहल छथि जाहिके लेल हमरा अहाँके प्रयास करबाके चाही आओर बहुत सारा एहन छै जिलामे दरभंगा जिलामे जे एकर मधुमक्खी पालन भेलै हन आओर ओइमे बहुत सारा सफलो भेलै हन आओर भविष्यमे एहि चीजके लेल ई बहुत बढ़िआँ बिजनेस छै एहि चीजके युवा सभके समझबाके चाही आओर अइमे सहभागदारी करबाके चाही सरकार अइके लेल अनुदान राशि बहुत सारा जमीन उपलब्ध करबै छै अइ बिजनेसके लेल एहि सभपर ध्यान रखबाके चाही आओर अइ बिजनेसके बिलकुल करबाके चाही मधुमक्खी पालन व्यवसायके लेल सभसँ बढ़िआँ चीज छै आओर एहिमे बहुत सारा आमदनीके श्रोतो छै जैमे बहुत सारा पैसा प्राप्तो होइ छै आओर ई सभ सँ सुरक्षात्मक बिजनेस छै आओर सभसँ आसान छै जे अहाँ आरामसँ ई बिजनेसके कऽ सकै छी आओर एहिके लेल सरकार हमेशा सहयोग दऽ रहल छै बस अहाँके अन्दर अपना आत्मविश्वास हेबाके चाही जे हम ई काज कऽ सकै छी आओर कोनो बिजनेस आत्मविश्वासेके लेल छै आओर आत्म विश्वासेपर कोनो बिजनेस सम्भव छै अहाँ छोट सँ छोट कोनो बिजनेस स्टार्ट अप करियौ तऽ अहाँके लेल ओ सफल होइ छै आओर ग्रामीण परिवेशके लेल ई सभ बिजनेस बहुत ही कारगर छै मधुमक्खी पालनके लेल जे छै से सरकार बहुत उपयोग दए रहल छै ए एहिमे बहुत करोड़ोंके आमदनी छै बस करैके इच्छाशक्ति एहिमे हेबाके चाही जे अहाँ बढ़िआँ सँ बिजनेसके करियौ एहिके लेल सभसँ छै जमीन ओइके बाद एकर मधुमाछी पालनके लेल शेड चाही ओहि सभके लेल सरकार पैसा दे छै यानि ग्रामीणो स्तरपर एकर अहाँ व्यवस्था कऽ सकै छी आओर एकरा अइ बिजनेसके अहाँ कए कऽ सफल कऽ सकै छी आओर आगाँ अइ बिजनेससँ रास्ता खुलै छै कतेक जिलामे अइ बिजनेससँ जे छै कत्ते आदमी पैसा कमेलक लेकिन शुरूमे कोनो भी बिजनेसमे समय देनाइ बहुत जरूरी छै समय मङ्गै छै कोनो बिजनेस तैके बाद अहाँके ओ पैसा देत अगर अहाँ ओइ बिजनेसमे समय नहि देबै तऽ पैसासँ उम्मीद अहाँ नहि कए सकै छी तै दुआरे अहाँके समय तऽ अनिवार्य रूपसँ देबऽ पड़त कोनो भी बिजनेसके लेल अगर अहाँ कोनो बिजनेसमे पाँच साल दस साल टाइम दै छियै तऽ ओ बिजनेसमे अहाँके कए पुश्त आगाँ चलि जायत किएक कि तऽ बिजनेसमे जखने समय देबै अहाँ जखने बिजनेसके बारीकीसँ समझबै समय देबै तखने समझबै आओर जखन समझि गेलिये तखन ओइसँ बहुत सारा बहुत पैसा कमा सकै छी ओइसँ ओकर पैसाके लिमिटेशन नहि रहै छै तैें बिजनेस समयके छै आओर जत्ते अइमे समय देबै अहाँ तत्ते पैसा कमाय सकै छी आओर मधुमक्खी पालन बहुत ही बढ़िआँ चीज छै अइमे जन भागीदारी करबाके चाही आओर युवाके खास कए कऽ दरभंगा जिलाके युवाके अइमे सम्मिलात हेबाके चाही आओर ग्रामीण परिवेशमे धीरे धीरे एकर शुरू भऽ रहल छै परिवेश आओर आगो एकर बहुत सारा हेतै धीरे धीरे अइ बिजनेसके बहुत स्कोप बढ़ि रहल छै ग्रामीण क्षेत्रमे आओर आगो हेतै आओर जे छै से बहुत सारा अइ बिजनेस कए कऽ बहुत सारा आगाँ बहुत परिवार आगाँ चलि गेल हन जिनकर परिवारके स्थिति बहुत ही दयनीय रहनि आओर ई मधुमक्खी पालन स्टार्ट कयलथि ओ आइके डेटमे बहुत आगाँ छथि आओर काफी जादा ओ पैसा कमाए कऽ आगाँ चलि गेल छथि तै दुआरे अइ अइ बिजनेसके जे छै से सभ सँ सस्ता आओर सभसँ बढ़िआँ बिजनेस छै सिर्फ अइमे मेहनत छै आओर मेहनत जत्ते करी तत्ते बढ़िआँ छै कोनो भी बिजनेसमे मेहनत मङ्गै छै तखन पैसा छै